हलो चओ भाॼी भाई भाॼियूं घणे तरह जूं गोभी अधि किलो गोभी ॾियो पटाटा ॿिए किलो पटाटा ॾियो वांङण अधि किलो वांङण ॾियो अधि किलो सावा धाणा ऐं हिक हुआ ॾिस ऐं वटाणा हिक किलो हुओ हिक किलो हुओ बि ॾियो अ मेथी एॾी महांगी हिक उहा बि ॾियो हीअं चओ हिक उहा बि ॾियो कीथ ॿियो कुझु हिक साई भाॼी ॾियो कॾे हूआ टमाटा घणे किलो आहिनि अधि किलो उहो बि ॾियो घणा पेसा चए पई ऐं त घणा पैसा चए पई एॾा पेसा रोज तव्हांखां वठा थी हाणे हाणे बिल थोरो घटि करे ॾिजो हा

घटि कजो नी ॿ टे किलो पटाटा ॾेई छॾियो ॿ टे किलो पटाटा ॾेई छॾियो हा

रोज तव्हांखां वठां थी हमेशह तव्हांखां ई भाॼी वठंदी आहियां हा त थोरो अघि त घटि कयो न ॿ किला पटाटा भली ॾीजो पंजाह में